आमच्या वाठारांत भलायकी सुदारपाचो हेतू आशिल्या कांय सरकारी येवजण्यो ह्या विशयी जे कितें सांगता तें आमकां पंचायत थ्रू एक तर कळ पंचायत सांगता किंवां हांगचे जे स्थानिक आसा लोक आसात तेंचे कडल्यान आमकां सांगले वता आनी दुसरे म्हणजे जे कितें अर्ज बी तेंका धाडचो आसता तेज्यो ज्यो येवजण्यो जी आसा त्यो लाभकाऱ्यांक मेळच्यो ह्या खातीर जो अर्ज आसा तो आमी एक तर तेकां थंय पंच सदस्य महोदय अशें म्हणून तें घालून जी कितें येवजण आसा आवास योजना लाडली लक्ष्मी ग्रह आधार किसान विकास अश्यो हें जे कितें आसा तें आमकां ला तेचो लाभ आमकां मेळचो ह्या खातीर आमी तेंचे कडेन अशें बरोवन अर्ज करून दिता